औ औ नों केनटिननि मालिकमोन ना आं नोंनाव माबा मोनसे मोनसे खमफ्लेन होनो नागिरदोंमोन आङो मैया जों सिंग्रा जाहैदोंमोन नोंनि केनटिनाव ओमफ्राइ सिंग्राया आलुआनो गेसावसोमोन ओमफ्राइ ओमफ्राइ ओमफ्राइ प्लेटफोराबो साफा नङामोन

ओमफ्राइ आङो बे मावग्राफोरखौबो मोजां मोनाखै नोंनिखौ बियो आं बिहरदोंमोन बिदिनो एसे आं मानिबा खामानिनिसो थांदोंमोन नालाय एसे थाब बिरदोंमोन आङो ओमफ्राइ बिबायदिनो बियो सिंग्रा मोनसे आवनो सललिस मिनिटसो लादों आं बेखौबो मोजां मोनाखै औ आलुवा आलुवा मोजां नङामोन औ गेसावसोमोन

ओहो थाब होफैयाखैमोन बेबायदिनो सललिस मिनिटसो लादों आरो होफैनायाव औ औ खमफ्लेननाथ' गैला ओमफ्राइ बे प्लेट बिदिनो प्लेटफोर गिलासफोरखौ एसे साफा लाखिबा मोजां जागौमोन आरो

औ औ बेनोमोन बेफोरखौ मावनानै होबा एसे मोजां जागोन आरो औ औ जाबाय दे औ औ